میری روزمرہ ورزش کا معمول جسمانی صحت کو بہتر بنانے اور فٹ رہنے کے لیے مختلف سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوڑنے وقت دوڑنے طاقت بڑھانے اور جسم کی لچک تینوں کو اپنی روٹین میں شامل رکھوں تاکہ مکمل جسمانی فٹنیس حاصل کی جا سکے میں روزانہ صبح یا شام کو تقریباً تیس منٹ تک دوڑتا ہوں کبھی ٹریڈ مل پر اور کبھی کھلی فضا میں پارک یا سڑک کے کنارے دوڑتا ہوں دوڑنے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے سانس کا نظام مضبوط ہوتا ہے اور وزن قابو میں رہتا ہے ہفتے میں کم از کم دو یا تین دن وزن اٹھانے یا جسمانی طاقت بڑھانے والی مشقیں بھی کرتا ہوں جیسے پش ایپس اسکواڈس پلینک بلکہ وزن کے ساتھ بازوؤں یا کندھوں کی ورزش یہ مشقیں پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اور جسم کو متوازن رکھتی ہے لچک دار تربیت ورزش کے بعد یا کبھی کبھی علیحدہ وقت میں اسٹریچنگ کرتا ہوں تاکہ پٹھے کھینچے نہیں اور آرام محسوس ہو یوگا کی بھی کچھ آسان مشقیں بھی لچک کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اس طرح میں اپنے دوڑنے کی روٹین میں طاقت اور لچک دونوں کو شامل کرتا ہوں تاکہ پورا جسم فعال اور صحت مند رہے تندرستی صحیح رہے بدن کا فٹنیس صحیح رہے ورزش کا یہ متوازن معمول میرے جسم اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہے